आमच्या वाठारांत तशें भुरगे खेळटा म्हणजे आतां गिमाक बीन आतां क्रिकेट खेळप जाता आनी पावसा दिसांनी फुटबॉल खेळटा पूण अशें आतां वयता थंय जिकतात पूण अशें राष्ट्रीय वा अंतरराष्ट्रीय स्थरांचेर अशें जालां अशें म्हाका दिसना म्हणजे खेळप तेंचे बरें आसा पूण ते अशें केन्ना तेंच्यानी पार्टिसिपेट अशें जायना ते कारण सगळे पॉसिबल नासता भुरगे खेळटा आनी कामू बीन दोनी अशे घेवन फुडें वसप सोंपे नासता म्हणजे इफ जर आतां तिंचे कडेन पॉसिबल आसा जाल्यार ते आतां गोंयाकूच स्टेट लेवलाकूच अशें खंय म्हणजे गांवांनी जशें टुर्नामेंट वा तशें जाता तेन्ना ते पार्टिसिपेट जाता आनी अशें बरेंच पयलींच्यान म्हणजे अशें धायेक वर्सां पयली सावन अशें आमचे गांवचे जे भुरगे आसा म्हणजे एस एस पी स्पोर्ट्स क्लब असो आसा ते पयली म्हणजे अशी खूब ट्रोफी खूब म्हळ्यार खूब अशें ट्रॉफी घेवन जिकल्यात आनी आतां खंय ना खंय मात्शे कमी जालां कारण कामाक वसप जाता आनी तितले भुरगे आतां सोंपेपणी भायर सोरना